अॼुकल्ह असां ॾिसूं था की वॾे वॾे देशनि लाइ अफ्रिका लाइ अमैरिका लाइ मुंबई बुम्बई लाइ सॾीयुनि लाइ गाॾियूं ठातियूं अथनि

साईकलुनि में था वञनि बसुनि में था वञनि त इहा ॻाल्हि शोभा नथी ॾिए असां ॾिसूं था की गांवनि में ॾाढी तरक़ी नथा करे पइनि शहरनि में त ॾाढी तरकी कई अथनि पर गांव में उहा नथो थी पाए त गांव में हिकु सुठी प्रकार सां सुविधा ॾियनि

की वॾनि वॾनि देशनि लाइ त गाॾियूं परिते परिते ठातियूं अथनि पर गांवनि लाइ गाॾियूं नथा ठहियनि उन वेचारनि माण्हुनि जी मतिलबु सुठे सां सुविधा ॾेई पाइनि त असां इहो कमु कयूं नाकी देशनि में त गाॾियूं ठातियूं आहिनि